हमारे जनजीवन में पशुपालन में बहुत प्रकार के जानवरों का हम लोग पालन करते हैं जिसमें से गाय भेंड़ बकरी गाय भैंस और इसका लालन पालन अलग अलग ढंग से किया जाता है जैसे गाय को हम एक अच्छी जगहों पर व्यवस्थित ढंग से उसे रखते हैं उसे सुबह का चारा देते हैं शाम का चारा देते हैं उससे हमें दूध की प्राप्ति होती है जी हाँ उससे हमें दूध की प्राप्ति होती है और गाय हमारे पुराणों में एक पवित्र जीव पशुपालन का एक बेहतरीन स्रोत माना गया है जिससे हमें दूध की उत्पत्ति होती है उस दूध से हमें व्यापार में बढ़ोतरी होती है और आ जाइए इधर बकरी पालन हम लोग बकरी पालन बड़े चाव से करते हैं क्योंकि ब एक बकरी छः महीने में बच्चे देती है और उस बच्चे को बड़ा होने में छः महीने लगते हैं तो इससे हमें एक बेहतरीन और अच्छा व्यवसाय का अवसर प्राप्त होता है और इसके लालन पालन में हमे ज़्यादा कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है और ये आराम से आसपास के वातावरण में अपना हरी पत्तियों को खा कर पेट भर लेती हैं और और बेहतरीन ढंग से उसका हम लोग प्रयोग करते हैं और एक जानवर और है भेड़ भेड़ यहाँ पाया जाता है जिससे हमें ऊन की प्राप्ति होती है जी हाँ और वो उसे पालने में हमें काफी आसानी होती है भेंड़ आसपास के वातावरण में अपना चारा खाते हैं और खाने के बाद उस चारे को वो अपने शरीर से उसका हम लोग ये निकालते हैं उसका तो हमें ढेर सारे सामग्री की प्राप्ति होती है और जानवर जो हमारे आसपास जीवनों में बेहतर और अच्छे विकल्पों के रूप में हम लोगों के जीवन में वो आते हैं और इससे हमें आय का स्रोत और हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए और उपयुक्त बनाने के लिए पशुपालन का आवश्यक पड़ता है